हांव एक साडी डिझायन कोत्तोलें ते साडयेचें पिकॉक जावं केसलें ऍनिमल्स बर्ड्स बी कितें तेसल्यो ह्यो कोण डिझायन कोत्तोलें म्हळ्यार हे कल्चर हें कोत्तोलें गो